जेकर राजस्थान पेंटिंग जो नालो वठिजे या उन जे बारे में सोचिजे या ॻाल्हाइजे त मूंखे त हिकु पेंटिंग यादि थी अचे बणी ठणी बणी ठणी ॾाढी फेमस आहे ॿाहिरि अंतरराष्ट्रीय लेवल ते ॾाढी फेमस आहे माना